पंद्रहं मार्च ॿ हज़ार पंज सत्रहं मई ॿ हज़ार सत हिकु अप्रैल ॿ हज़ार नव टे जून ॿ हज़ार अठ सत जुलाई ॿ हज़ार टे